मोनसे बिबार बागानखौ समायना खालामनांगौब्ला गोबां मावनो गोनां हाबाफोर दङ जोङो मोसौ मोसानिफ्राय जोथोन लानानै एम्फौ एनला बायदिसिना फोरनिफ्रायबो जोथोन लानो गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो सानदुं दुंनाय अखा हानाय बेफोरखौबो नोजोर होनो गोनां जायो सानदुं दुङोब्ला थापफ्राव गायनाय बिबारफोरा रानलाङो मानोना हाया गोरान जायो दा बेनिखायनो जोङो जथेस्थ' बेवहाय दैनि बिबां होनो गोनां जायो आरो लोगोसे हासार बे हासाराबो जेब्लाबो जोङो नोजोर होनो गोनां मोनसे टापआव गायनाय बिबारनि थाखाय बिसिबां हासार नांगौ एबा दै नांगौ हायाव गायनाय बिबारफोरनि जोथोन लानांगौआ टापआव गायनायनिख्रुइ खमसिन जायो अब्लाबो जोङो बेबायदिनो जायगा फोरखौ नायनानै जोंहा जायगाया जुदि गुवार जायगा गैयाब्ला जोंङो बेवहाय हायाव गायनानै बिबार बागान खालामनो गोब्राब जायो जायनि थाखाय दानि गोदान मुगायावहाय सोलायबोगासिनो दङ टापफोराव गायनानै जोङो फिसा जायगायावनो माबा दोनग्रा जायगाफोर बानायनानै बेफोरावहाय थाखो थाखो दोननायनि गेजेराव टापखौ जोङो साजायनानै दोननो हायो आरो दा बे टापखौ जोङो समायना खालामनांगौब्ला दहाय आं गिबियाव बुंबोखानाय बादि जोङो मोनसे टापनि थाखाय मोनसे बिबाखौ गायनांगौब्ला बेसेबां हासार जोङो होनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो हासारजों लोगोसे जोङो दैफोरखौ बेसेबां होनांगौ बेखौबो जोङो नायनो गोनां जायो अखा बोथोरावब्ला जोङो दै होनो नांगौआ एसे खम जायो नाथाय मोनसे टापआवहाय फांसे बिफांखौ गायनानै दोननायाव जुदि दैया जमा जानानै थायोब्ला बे बिफाङा थैलाङो एबा रानलाङो बेनिखायनो जोङो बेखौबो नोजोर होनो गोनां बेजों लोगोसे एम्फौफोर दङ गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौफोर जाय एम्फौफोरनि दारै बिबारफोरा मोजां बारनो हाया एबा बिफांफोरा देरनो हाया माब्लाबा गुदियाव अरनानै बिफांखौ रानहोगोन एबा माब्लाबा बिजौ एबा बिबार थ'फिनायफोरखौ जानानै एम्फौआ नस्थ' खालामगोन दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौबो होबथानो थाखाय माखासे इनसेक्टिसाइट माने एम्फौखौ होबथाग्रा माखासे मुलिफोरखौ जोङो बाहायनो गोनां जायो बेबायदिनो जोङो मोसौ मोसानिफ्रायबो जोङो बिफां गायोब्ला एबा बिबार बागान खालामोब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोङो होबथानो गोनां एबा नोजोर लानो गोनां जोङो मोनसे दलरसे हायाव जुदि बिबार बागान खालामनो लुबैयोब्ला बेवहाय मोसौ मोसा हाबनो हायिनि थाखाय जोङो नोजोर लानांगोन एबा बेब'स्था खालामनांगोन जाहाथे मोसौ मोसाया फैनानै बे बिबार बागानफोरखौ जानानै एबा गाग्लिनानै नस्थ' खालामनो हाया बेबायदिनो जोङो मोनसे बिबार बागान खालामनो थाङोब्ला गोबां जोंहा मावनो गोनांफोर दङ जेरैहाय आं आगोलाव बुंबोनाय बादियैनो दै होनायनि बेलायाव हासार होनायनि बेलायाव एम्फौ एनलाखौ नोजोर लानायनि बेलायाव आरो बेनिफ्राय मोसौ मोसाफोरनिफ्राय जोङो माबोरैहाय बे फांसे बिफांखौ जोथोनै लाखिनो हायो बेफोरखौ नायनानै जोङो जेब्लाबो नोजोर होबाय थानांगौ आरो बेबायदिनो बिबार बारग्रा बिफाङा समजों लोगोसे मोनसे समावहाय गाव सम जानाय लोगो लोगो समायना बिबारखौ जोङो होयो बेबायदिनो जोङो बिबार बागानखौ समायना खालामनो हायो समजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिबारआ गाव गावनि बिबार बारनांगौ समावहाय बारहैयो आरो बिबार बागाना बोथोर लानानै बोथोर बेबायदिनो समायना महर लाबाय थायो